شاہ جہاں پور میں عورتوں کو جو اہم چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہی ہو گیا کہ جنسی مساوات کا سب سے اہم دخل ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ امتیازی سلوک بہت زیادہ کرا جاتا ہے ان کے ساتھ جیسے کہ مرد ہے تو مردوں والے کام کرے عورت ہے تو عورتوں والے کام کرے عورت باہر نہیں نکل سکتی انہیں وجہ یہی وجہیں ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ عورت کی تعلیم روزگار اور اس کے قیادت پہ اثر پڑتا ہے